यौ की कही बड़ा सौख मनोरथसँ वन प्लस मोबाइल लेलहुँ सभ किछु तऽ बड नीक हमरा भेल जे एकर कैमरो हेतय एक नम्बर कोनो तरहक ओहिमे दिक़्क़त नहि हेतै लेकिन कैमरा जे ओकर ख़राब अइ चरचा नहि कऽ सकै छी एक तऽ मुँहो अपन ख़राब ऊपरसँ ओ कैमराक जे फ़ोटो अइ सेहो नहि नीक आबैए ओहिसँ नीक तऽ सैमसंग सभके कैमरा छै यौ रियलमीक छै रेडमीक छै ओहिसँ नीक कैमरा छै ई वन प्लसक कैमरा देखिकऽ हमरा जे छै मोन गड़बड़ा गेल एहिसँ पहिने एकटा हमर मित्र लेने रहै वन प्लस ओकरा हम देखलिए कैमरा तऽ हम कहलिए ओकर मॉडल अलग छियै ओ कमवला रहै तऽ ओकर मॉडलमे जे छै से एहन कैमरा छै एहिसँ नीक मॉडल लेब ओकर जे छै नीक कैमरा हैत लेकिन दुनूक तऽ बात रहै बराबरे जेहने ओकर तेहने एकर एकटा गप ज़रूर कहब कैमरा यदि देखकऽ लेब ई कम्पनीक फ़ोन कहिओ नहि लेब दोसर कम्पनीक लेब एहिसँ नीक सैमसंग अइ ओहिमे एकसँ एक फ़िल्टर अइ अहाँ केहनो छी गोर तऽ निश्चिते अहाँ भऽ जैब बुझलहुँ ताहि दुआरे हम इएह अहाँके बुझैब की कहिओ यदि वन प्लस कैमरा देखकऽ लेब तऽ नहि लेब ओहिसँ नीक अइ अहाँके अइ सैमसंग लिअ रियलमी लिअ रेडमी लिअ एकर सभके कैमरा बेटर नहि तहन वन प्लसमे ब्यूटी प्लससभ डाउनलोड करऽ पड़त तहन नीक हैत